भारत में शिक्षा को ये ना भूलना चाहिए कि हिंदी हमारी मात्रभाषा है आज हम लोग अंग्रेज़ी को ज़्यादा महत्व देते हैं ताकि लोग हमें बुद्धिमान समझदार मानें इसी भूल से वह अपनी ही मात्रभाषा को भूलते जा रहें इस लिए हमें पूरे भारतवर्ष से अनुरोध है कि भारत में हिंदी का प्रचलन होना चाहिए हिंदी भाषा हमारे राज्य की सब से ज़्यादा बोलने वाली भाषा है वैसे तो हमारे भारत में कई सारे राज्यों में अलग अलग प्रकार की भाषा बोली जाती है परंतु हिंदी भाषा हमारी मुख्य भाषा राजकीय भाषा में से एक है हिंदी भाषा का सब से ज़्यादा प्रचलन है हाँ आज कल हमारी प्रणाली शिक्षा प्रणाली में भी हिंदी भाषा को जोड़ा गया हिंदी एक शिक्षा प्रणाली का मुख्य विषय है जो कि प्राचिन काल से चला जा रहा है अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल भी है तो उस में हिंदी ज़रूर ही पढ़ाते हैं और किसी भी प्रकार के सरकारी प्राइवेट इस्कूल में हिंदी को काफ़ी बढ़ावा दिया जाता है और हिंदी विषय की हमारे शिक्षा प्रणाली में मुख्य महत्वपूर्ण भूमिका है